हम अपन नौकरी कैरियरमे तऽ एखन शिक्षक छी आओर आगू चाहै छी जे प्रधानाध्यापकके पदपर जाइ आओर अपन छात्र छात्रा आओर विद्यालय समाजके विकास करी एखन बहुतरास विद्यालयमे कमी छै जे हम चाहै छी जे अगर प्रधानाध्यापक पदपर पहुँची तऽ विद्यालयके जे विभिन्न तरहके समस्या छै तकरा दूर कऽ कऽ अपन समाजके अपन बच्चाके नीकसँ नीक शिक्षा ग्रहण करबिए ओकरा उपलब्ध करबिए विभिन्न तरहके संसाधन छै जे सरकारके द्वारा उपलब्ध कराएल जाइत छै लेकिन बच्चा तक पहुँच नहि पबै छै ताहि दुआरे हम तऽ नौकरीमे छिहे आगू अबैवला समयमे चाहै छी जे प्रधान बनी विद्यालयके प्रधान बनी आओर अपन विद्यालयके उच्च स्तर तक पहुँचाबी जाहिसँ हमर समाजमे जे छात्र छात्रा खासकऽ कऽ गरीब तबकाके जे छात्र छात्रा छथि आओर हुनका जे शिक्षा चाही से शिक्षा उपलब्ध करा